अगर तुसैं ड्राईंग करनी ऐं तां सारैं शा पैह्लैं थोआड़ै कच्छ होनी चाहिदी इक कापी प्लेन शीट होनी चाहीदी वाईट चिट्टा कल्लर दा पूरा ते फिर कल्लर होने चाहिदे इक पैंसल होनी चाहिदी ते पैंसल लेेइयै पैह्लैं सारा जे तुस बनाना चाह्ने में पिछली बारी बनाई ही इक बर्डेकार्ड बनाया हा ते पैह्लैं पैंसलै कन्नै हैप्पी ब्रथडे लिखेआ फ्ही साईड़ साईड़ पर थोह्ड़ियां लाइनां पाइयां फ्ही ओह्दै बिच्च कल्लर करी ओड़ेआ जेह्ड़ा हैप्पी बर्थडे हा ओह्दै च अलग अलग कल्लर करी ओड़ेआ ते ओह् बनाने गी मिगी बड़ा मज़ा आया ते जे पिछली जेह्ड़े ओह्दै आस्तै कल्लर बगैरा हे ओह् सारे में घर पेदे हे ते जिसलै अस कापी पर इ'यां बी ड्राईंग करचै ता असें इ'यां बी जादा मज़ा आंदा फ्ही इ'यां इक कोई काड़ बनाचै तां बड़ा गै इ'यां खुशी मिलदी ते जेह्ड़ा हैप्पी बर्थडे आह्ला कार्ड़ हा में इ'यां अपनियै स्हेलियै आस्तै बनाए दा हा ते उस्सी बी बड़ा गै जादा शैल लग्गेआ हा ओह् काड़ में होर बी बनांदी रौह्नी में इ'यां बी कोई ड्राईंग करदी रौह्नी ओह्दै शा पिछली बारी में घर बनाया हा ते घर बनाने च पैह्ले में पैंसलै नै बनाया ते फ्ही में ओह्दे च कल्लर कीते कल्लरै कन्नै ते ओह् बी बड़ा शैल बनेआ में अपनै घर लाए दा दिबारा उप्पर इन्ना शैल लगदा ते मेरी ते में ते बनांदी रौह्नी मिगी बड़ा जादा मज़ा आंदा जिसलै हून में कल बनाई ही इक ड्राईंग कीती ही में केह् गलांदे बच्चें दी ड्राईंग पेदे ते में घर बोर ही होआ दी ते में ओह्दै उप्पर जेह्ड़े ड्राईंग कीती पैंसला कन्नै पैह्लैं सारी ओह्दी आउट्र लाइन जेह्ड़ी ओह् बनाई ते फ्ही में ओह्दै शा बाद केह् कीता कल्लर करी ओड़े सारे ते ओह् इन्नी जादा सोह्नी बनी ते मिगी ओह् बड़ी जादा शैल लग्गी ड्राईंग करने गी मिगी बड़ा गै जादा मजा आंदा ते तुसें बी ड्राईंग करदे रौह्ना चाहिदा में ते सलाह् इ'यै दिन्नी हां जेह्ड़ा कागजै उप्पर ड्राईंग करने दा बड़ा गै मजा आंदा अगर अस कुसै फोनै फानै पर ड्राईंग करचै तां ओह् इ'यां लगदी हत्थ च ल्हाने ते ओह्दै बिच्च इ'यां लेई सकने अस ब ओह्दे च मजा निं आंदा जेह्ड़े आपूं कल्लर कुल्लर लेइयै ड्राईंग करचै तां ओह्दै च जैदा मजा आंदा में बर्थडे काट बगैरा ते होंदे नी कुसै दा बर्थडे होऐ में ते काट बगैरा आपूं गै बनानी मिगी बड़ा गै जैदा मजा आंदा